हम बहुत दूरसँ आयल छियै ई मंडिल आरके की हाल छै हँ ओतऽ हम गाड़ी घोड़ा मिलै छै जयतियै केना की छै कते पानि बड्ड छै की

केना हम तऽ बहुत दिन पर एलियै अथी केना की छै नहि छै टेम्पू आर मिलतै गाड़ी आर जाय के लिये अच्छा से देखै छियै अच्छा राखु अच्छा देखै छियै हँ एलियै तऽ बहुत दिन पर हँ अच्छा आबि रहल छी हम

अच्छा ठीक छै बहुत दिन पर एलियै हँ हँ गाड़ी आर मिल जेतै ने अच्छा मंदिल आरके हाल कहू अच्छा ठीक छै हे जेबै आबै छियै हम

अच्छा हँ हम तऽ एलियै बहुत दिन पर नहि बुझै छियै तऽ जेबै चलब संग हँ गाड़ी मिल जायत अच्छा ठीक छै ठीक ठीक छै

बहुत दूरमे छियै नहि एलियै यऽ गाँव बहुत दिन पर हँ से देखै छियै की छै मंदिल के हाल हँ आब राखै छी राखै छी तब राखु हँ राखु तऽ आब हँ